कोंकणी ही आमची मायभास म्हूण दाखोवन दिवपा आमी कित कोताय म्हळ्या कोंकनी सोंग्सां यूज कोताय ट्रेडिशनल आमगे साँग्स आसताय बॉलीवूड सोंग्स आसताय हॉलिवूड सोंग्स आसताय म्हळ्यार आमगे ऑथेंटीक लँग्वेज दिश्टी पोटा म्हळ्यार आमगे गोंयचे सोंगा भितर कोंकनी सोंगा भितो आमी सामकें हार्ट एन सोल लायन तें सिंगींग कोताय न्हू तितू आमगे कोंकणी लँग्वेज दिसोन येता आनी कल्चर म्हळ्यार आमी फोक डांस लोकगीत बी मुटाय चोय स्पेशली डांस फंक्शनां बी आमी चोड कोरून कोंकणी डांस घेताय कित्याकू आमगे ट्रेडिशन दाखोवपा आमगे लँग्वेज दाखोवपा आमी कोंकणी यूज कोन्न जेन्ना उलोयताय ओ जेन्ना डांस कोत्ताय ओ जेन्ना लोक गीत मुणटाय चोय तेदो आमगे एक्सप्रेशन चोड आसोता कंपेर्ड टू बॉलीवूड सोंग्स आनी हॉलिवूड सोंग्स कांतराचे आसताय चोय आमी फील कोरपा शकताय हितू तितू दुसरे सोंगान तितू फिलींग येना हे आमगे मायभासान जे उलोयताय जे सिंगींग कोत्ताय जे नाचताय तितू चोड फील आसोता आमी ट्रेडिशनल गायन डांसा गायन आमगे कोंकणी लँग्वेज सेलेब्रेट कोत्ताय आतां चर्ची देकून सांगपा गेले जाल्यार इंग्लीश लँग्वेज चोडशे यूज कोनाय आमी जात तितूले कोंकणी यूज कोरपा सोदताय सो दॅट लोक लोकांकूय बरें क्लियर्ली कोळपा जाये आनी आमगे लँग्वेजूय आलायव उरपा जाय आतां इस्कुला देखून तुमी चोवपाक गेले जाल्यार कोंकणी एक सब्जॅक्ट आहाच आमगेलो कोंकणी इलेवेंता टुवॅल्था देकून ऑप्शन आहा कोंकणी घेवपा जाता सो आमकां कोंकणी बरोवपाक म्हणपा तेयी शिक शिकोयता किद्या आमगे ती ऑथेंटीक लँगवेज न्हू ती आमगे मायभास जाल्यार आमी तेक इमपोटन्स दोन रावपा जाये आम तें सोडून फोकोत इग्लींश उलोवपा लागो जाल्यार मागीर कोंकणी इसरोली जाल्यार तें बरें जावपा ना